हमारे संस्कृति में विवाह में बहुत ताम झाम होता है जैसे कि हमारे यहाँ अगर किसी लड़का लड़की का विवाह होता है तो उस में हम लोग बहुत ही ज़्यादा तैयारी करते हैं उस में सात फेरे होते हैं सिंदूर दान होता है मामा मामा अपने भांजे को पानी पिलाते हैं और विदाई के समय रोवा गाई होता है और हमारे यहाँ खान पान शादी में खान पान होता है दूल्हे को जयमाला किया जाता है शादी में शादी में बहुत सारा ही इंतज़ाम किया जाता है हमारी सांस्कृती में ये सब है रीति रिवाज